وعلیم السّلام اور سب ٹھیک ہے جی ہاں بولیے کیا ہُوا ہاں ہاں آپ کے بچے نہیں نہیں دیکھیے آگے اگزام ہے یونٹ ہے آپ کا پھر جائیں گے تو بچوں کا لاس ہوگا پھر یہ بھی ہو گا کہ اگزام نہیں دے پائیں گے پھر تو نہیں نہیں تو پھر یہ یونٹ ضروری ہے ظاہر سی بات ہے کبھی بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب اسکول کے رولز کے حساب سے ہی چلیں گے نا نہیں نہیں تو پھر اسکول کے ہی رول کے حساب سے ہی چلیں گے نا پہلے یا پھر بعد میں آپ کے بچوں کا تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں نا دیکھیے صرف بچوں کا فیوچر بھی دیکھیے ٹور تو کبھی بھی جا سکتے ہیں نا ابھی لاس ہو گا بچے کا پھر ابھی ریجلٹ یہ ہوگا تو نہیں پھر اور بچوں کا تو رہے گا نا کہ میں میں ہم لوگ کا کیوں نہیں ہُوا اُن کا پہلے ہو گیا تو سب کا دیکھ کے ہی کرنا پڑتا ہے نا اچھا ٹھیک ہے لیکن پھر بچوں کا یہ تو آپ پھر آگے چلے جائیے نا ٹور ضروری ہے آپ مطلب کیا یہ جانا ٹور تو بچوں کا ٹور جانا مطلب اگزام یہ تو زیادہ ضروری ہے اسٹڈی زیادہ ضروری ہے یا پھر ٹور زیادہ ضروری ہے یہ آپ تو آپ بھی تو سوچیے بچوں کا فیوچر جو ہے نا سمر ویکیشن جب آئے تو اُس میں چلے جائیے گا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ